आं कोण उलयता होय आमच्या गांवांन आं ओके बेजीकली जर समज जर तुमकां ब बर्ड सेन्चुरीन जर येवंक जाय न्हू जाल्यार नोंवेंबर डिसेंबर ह्या म्हयन्यान येयात कित्याक चड करून ह्यात म्हयन्यात मायग्रेटरी बर्ड येतात न्हू भायर सून तीं ह्या म्हयन्यानूत चड करून येता आनी ना जाल्यार हरशीं थंय वायट इगल एक आसता मागीर एक क्रेन म्हणून एक बर्ड आसा तेच्या भायर किंग फिशराच्यो चार जाती वेग वेगळ्यो आसा पळय त्यो तुमकां पळोवपाक मेळटा आनी तशें त्यान भायर अशें एक क्रेब एक श्पेशल एक क्रब मेळटा कळ्ळें कुल्ली कुल्लेचो प्रकार मेळटा हो आं मानश्यो आमच्यो चार आसा कळ्ळे आं होय आनी त्योव म्हणजे त्यो म्ह कनेकटेड टू आमच्यो रिवराक आसा म्हुणू तेका आमी मांडवीच म्हणटा आनी तेच्या भायर तुमकां आनी किरें जाय विचारपाक होय ओके होमखंड एकात दिसा दोन कडे जाता एक साउत जाता आनी एक माडेला जाता कळ्ळे आनी आतां बारा तारकेक तें होमखंड जावपाचें आसा हय सो ह्या होमखणान माडेला जे जाता थंय जे धावतां पय ते चडे ते फक्त म्हणजे हे उपास धरता पूण जे साउत जाता ते होमखंणान बी कांय धरना थंय बायल भुरगीं कोणीय धावल्यार जाता त्या होमखणातल्यान आनी चिकन सुद्दां खाल्यार जाता पूण हांगा चिकन बी काय खावपाक मेळना शुवराक रावचें पडटा

हय हय एक ती रायबंद्रा आनी दुसरी ती पोमुफेची पोमुफेसून म्हापसां बी तशें वचो येता तेवटेन आनी हे वटेनसून तूं पणजे डायरेक्ट पावू शकता आं ओके तशें जाल्यार एक बेलबाटान एक बरी पयलीची इंन्डो क्रिस्चन एक चर्च आसा सारकी फेमस आसा आनी तेच्या भायर एक आमचे देवकी कृष्णाचे देवूळ आसा तें खूब आदलें देवूळ अशें मानता आनी जो थंयचो जो देवकी कृष्ण देव आसलो पळय तो एका टायमार माशेलान येल्ले जेन्ना हांगा बाटाबाटी चलताले न्हू तेन्ना तेका थंय येल्लो सो आतां तीं मुर्ती आतां मार्शेलानसून दोनशीं वर्सा पयलीं आतां हागर हाडून स्थापन केल्या ओके